खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए तो हम उसमें क्या करते हैं पहले गोबर की खाद डालते हैं गोबर की खाद डालते हैं डालने के बाद में उसकी जुताई करेंगे फ़िर गोड़ाई करेंगे गोड़ाई करने के बाद जुताई करने के बाद उसमें बीज डालेंगे खाद डालेंगे जब वह पौधा दो दो तीन तीन इंची चार इंची का हो जाता है तो उसकी भराई करेंगे भराई करेंगे भराई करने के बाद एक बार छिड़काव करेंगे यूरिया का यूरिया का छिड़काव कर किया इसके बाद पता चला यह की हमारे हमारी फ़स्ल में कीट कीटनाशक कीट लग गए हैं कीटनाशक कीट लग गए हैं तो उनके लिए क्या करें उन कीटाणु के लिए हम पहले फ़िर दोबारा उसको हल्की सिंचाई करेंगे हल्की सिंचाई करने के बाद उसमें क्या करेंगे कि कीटनाशक दवा जैसे गमेक्सीन पाउडर हुआ और और तरह तरह के आते हैं कीटनाशक दवा उनको खरीद के लाते हैं उसको अपने कुछ तो अपना लोग बालू में मिलाकर छिटते हैं कुछ राखी में डालते है राखी में डालकर छीट देते हैं उससे कीटनाशक होते हैं उपज बढ़ाने के लिए तमाम किस्म की दवाइयाँ निकली हैं उस दवा को लाते हैं उ जैसे उनकी गेहूँ की उपज हुई जैसे मान लिया गेहूँ हुआ गेहूँ के लिए हमको पहले सिंचाई किए सिंचाई करने के बाद में यूरिया का छिड़काव किए यूरिया का छिड़काव करने के बाद ए एक बार छिड़काव किए फ़िर उसमें कीट कीटाणु लगे कीटाणु लगे तो दवा आती है उसको दवा का छिड़काव किया तो घास उसमे उग गई घास की दवा डलवाए घास की दवा डलवाने के बाद घास जब खत्म हुई तब उसमें क्या करेंगे हम तब उसमें कीटनाशक दवा कुछ तो यह अपना जो गाय भैंस होती है इनके नीचे का जो कचरा होता है इसको ले जा करके उसमें डालेंगे उसको डालने के बाद छिड़काव कराएँगे छिड़काव कराने के बाद फ़िर उसमें थोड़ी सी यूरिया का मात्रा लेंगे थोड़ा सा ओ आता है जो दवा उसको उसको ले करके उसमें डालेंगे तो ऐसा करके उसका कीटनाशक दवा डालते हैं तो गेहूँ की फ़स्ल ठीक होती है व आलू जैसी हुई आलू हमने लगाया आलू की फ़स्ल बहुत में तो आलू की फ़स्ल में तो अक्सर हमारी आलू जैसे मान लिया लेट हो गई लेट ब्राइकी लगाया लेट होने के बाद ज़्यादा तेज़ बारिश हुई या कोहरा पड़ा तो उसमें पाला मारने का डर पाला लग गया पाला मार दिया तो आलू ख़राब हो गई जब आलू ख़राब होने लगी सुलझा जलने लगी तो उसमे हम लाकर दवा छिड़काव किया जब दवा छिड़काव किया तो आलू का पेड़ जो था उसमें कुछ पाउडर छिड़के आलू की पेड़ पत्तियों पर और कुछ अपना राखी होती है राखी इस राखी को ले जा करके छिड़काव किया उस आलू के पत्ते पर तो हरा भरा हुआ तो जब हरा भरा हुआ तो आलू थोड़ा हमारा सुधरा तो आलू अच्छे तरीके से उसकी उपज हुई स कीटनाशक दवा छिड़के पाला से बचाए कई प्रकार के रोग आलू में लगे तो वह आलू को व्यवस्था ऐसे किया और निराई गोड़ाई तो भरपूर उसकी होती ही रहती है भ पानी होती ब भरा